आमच्या लागींच्या म्हाविद्यालय केपें आर्ट्स सायन्स कॉमर्स हे तीन स्ट्रीम आसात आनी पॉस्ट ग्रेजुएट एम ए एम कॉम एम एस सी आसा आर्ट्स भितर मराठी हिंदी कोंकणी इंग्लीश ज्योग्रॉफी हिस्ट्री एन्ड सोशियोलॉजी हे सबजेक्ट आसात सायन्स भितर कॅमिस्ट्री बोटॅनी बायोलॉजी एन्ड जियोलोजी ज्योग्रफी हे सब्जेक्ट आसता कॉमर्स भितर इकनॉमिक्स एकाउंट्स अशें आनी हेर सबजेक्ट आसा एम ए एम एम कॉम हे हे पोस्ट ग्रेज्युएट करपाक आमकां थोड्यांक भायर वचून करपा पडटा भायले स्टॅटीन वचून करपा पडटा नर्सींग हें आमकां करतलें जाल्यार आमकां कर्नाटका कोल्हापूर थिंगां तशें वचून करपा पडटा गोंयां भितर मुंबई पुणे महाराष्ट्रा हे सगळ्या आसा अशें तिंगसून आमकां करपा पडटा डॉक्टर एक जातले जाल्यार हें बी आमकां भायर वचून करपाक पडटा खुबशें अशें आसा जें पोस्ट आमकां थोडेशे भायर वचून करपा पडटा